हेल' बार्बि रेसथुरेन्थनि बुंदों ना आंनो फ्राइद राइस फुल मोनसे सावमिन फुल मोनसे बेंटल बाजारसिम होफैनो हागोन नामा ओरैनो बेसेबांसिम थाइम नांगोन ओरैनो आङो पनद्रि बिस मिनिटनि गेजेराव मोनोबा मोजां जागौमोन मोनगोन ना मोना मोनोबाथ' मोजां जागौमोन